बीस हज़ार आठ सौ बहत्तर पच्चीस हज़ार छ सौ बारह तीस हज़ार नौ सौ अट्ठारह पैंसठ हज़ार सात सौ बाईस पचास हज़ार छ सौ पैंतीस